ہاں میں نے ایک مصنف کی کتاب پڑھی ہے جن کا نام ہے ابن صفی ان کی بہت بہتیری ناول ہیں ان میں دو کیریکٹر شامل کرتے ہیں ایک فریدی کا اور فریدی کے ساتھ رہتا ہے اس کا وہ انسپیکٹر فریدی آئے رہتے ہیں اور ایک ان کا ان کا ایک اسسٹینٹ ہوا کرتا ہے حمید کے نام سے سرجنٹ حمید اور دوسری تیسری ناول جو الگ ان کی ان کے علاوہ اور الگ ناول جو لکھے ہیں تو اس میں ایک علی عمران کر کے کریکٹر ہے یہ جو ناول لکھتے ہیں ابن صفی اس میں یہ بہترین ہے آپ اگر ایک ناول پڑھنے میں لگ جائیں تو یہ آپ کو آخر تک ایسا باندھ کے رکھتے ہیں کہ جب تک آپ پوری کتاب کو نہ پڑھ لیں آپ کو چین ہی نہیں آئے گا یہ صحیح معنے میں لکھا ہے کہ بوجھل نغموں کے لیے اکسیر ہے اور اس میں ان کی ان کی سا اس میں رومانوی بھی ہے اور زیادہ تر سیاست ہے اور دنیا جہان کا جو تعلق ہے اس میں دیا ہے ایک فکشن پکچر کی طرح لگتی ہے اس میں ان کی ساری کتاب بیں ایسی ہیں کہ پوری جیسے ہالی وڈ کی فلم فلم چل رہی ہو اور اس کا ہیرو ایکشن بھی کرتا ہے رومانس بھی کرتا ہے اور بہت ساری چیزیں گھومتا فرتا یہاں یا کبھی سرکس میں کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں اور بہت ساری جگہ میں ایسا دیکھا گیا کہ جیسے آپ وہاں ہوں ایسا خیال کراتی ہے وہ وہ کتاب ایسا آپ کو باندھ کے رکھتی ہے کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ وہاں پہ موجود ہیں یہ ان کی میں نے بہت ساری پڑھی ہے ایک والی ظلمات ہے بُگا یہ علی عمران کے پہ لکھی گئی ہے اور یہ پاگلوں کی انجمن یہ بھی علی عمران پہ لکھوائی گئی ہے یہ بہت ساری کتابیں میں اس وقت بھول رہا ہوں میں نے پڑھی ہے زیادہ دن ہو گیا ہے پڑھے ہوئے اسی لیے میں اسی کے بارے میں بول رہا ہوں کہ ابن صفی کی ناول بہت زبردست ہے جو ہنساتی بھی ہے بیک وقت اور کبھی کبھی نارمل کبھی کبھی کبھی یہ کر دیتی ہے آپ کو ایک دم باندھ کے رکھتی ہے